हेल' बियो रााखिनि पार्लार नामा अ आङो थारमानि एसे खबर लाहरदोंमोन आरखि ना दा नोंथाङा न'आव खालामो ना बाजाराव खालामो थाय आं दखानखौ मोजाङै मिन्थिया आरो ना ओंखायनो सोंहरनाय जादोंमोन

ए दा बेखौनो आङो मोजाङै खबर लाहरदोंमोन अ आङो मोनसे हाबायाव थांनो नागिरदोंमोन नालाय दा जोंनि न'आवहाय मोनसे हाबा दङ बे हाबायाव आङो देलायहोजानो थाखाय नोंथांखौहाय एसे खबर लाहरदोंमोन नोंथाङा मारै मारै देलाय होनो हागोन थाय फैसा फोरा बेसेबां थांगोन अबेखौ माबायदि खालामब्ला माबायदि नुगोन थाय आरो बेनि अनगायै अ आमफ्रायहाय जुदि बेनि अनगायै जुदि बेनिफ्राय साबसिन देलायहोजानोब्ला दामा बांसिन खारगोन आरखि ना अ आमफ्राय हेयार दिजाइना मा मा रोखोमनि दं थाय माबायदि माबायदि काट खालामनायनि खालामोब्ला साबसिन मोजां नुगोन जानो हागौ थाय आमफ्रायहाय जुदि स्ट्रेट खालामनायनिबो माबा दंंखायो नामा स्ट्रेट खालामनाया बेसेबां बेसेबां लायो थाय पार्मानेन्ट पार्मानेन्टखौ सान्दोंमोन आङो अ आमफ्रायहाय जुदि पार्मानेन्ट स्ट्रेट खालामोब्ला बेसेबां बेसेबां थांगोन थाय खानायाथ' एसे गोलावानो मोन बारा गुसुंद्राय बो नङा बारा गोलावद्रायबो नङा बिदिनो बिदिब्ला आङो नोंथांनि खाथियावनो थांनानै सानसे मोजाङै खबर लानानै खालामहैनोसै नामा अ नोंथाङा होमबा नोंनि नों अबाव खालामोब्ला मोजांसिन मोनगोन न'आव ना दखानाव खालामहैजानो थाय अ दे बिदिब्ला नोंथाङा दखाननि एड्रेसखौ मोजाङै हरदो आंनो आं बेयावनो थांनोसै नामा औ दङ औ जायो दे नोंथाङा हरब्लानो जाबाय औ दे